हँ बोलू की केहन समाचार हइ कहलिए एहि लेली कि किछु दाल दलिहन गहूम चावल बेचैके हइ रेट भाव कोना चलै छै एहि सबके बारेमे पुछली हँ कहू

हँ तऽ हमरा गहूमो बेचैके हइ मौसरिओ बेचैके हइ किछु सरिसो हइ ओहो बेचैके हइ हँ गिरले हइ तऽ किछु तऽ जरूर होतै तऽ तहिआ हम बेचब तऽ किछु हमरा फाइदा होइसँ एखनिए मजबूरी हइ कुछ पइसाके चलिते दाल दलिहन अन्न पानिसब बेचैके पड़ैए तऽ हँ तऽ हुँ हुँ ठीक हइ अबै छी सामान देखाबै छी देखाएम तऽ ओही हिसाबसँ नहि सब अच्छे अछि तऽ अन्न पानिमे तऽ कुछ माटि झिटि चलबै करै छै ईसब तऽ रहबे करै छै नहि बेसी नहि हइ किछु नहि सब अच्छे हइ सरिसो गड़बड़ नहि सरिसो बढ़िआँसँ नहि भेलै तऽ उहे कनिके खराब हइ अच्छा मौसरीके की रेट चलै छै अभी अबै छी की मौसरीके लऽ कऽ देखाबै छी अहाँके